हा मां भारत जे कुझु राज राजाउनि जे बारे में मां ॿुधाए सघां थी जेको मां स्कूल में पढ़ियो आहे ॿुधियो आहे त हिनमें सभिनी खां पहिरियों समराज समराट अशोक जी कहाणी मां ॿुधायां थी न छा पहिरियों हुननि जे राज में थो कॾहिं युद्ध हलियो त हू ॾाढा परेशान ऐं उदास थी विया पोइ उननि बौद्ध धर्म जी शरण वरती जॾहिं त हुन खां पोइ हुननि बौद्ध धर्म जी स्थापना कई ऐं बौद्ध जी स्तूप ठाहिरायूं ऐं अशोक स्थंभ ठाहिरायूं उन खां पोइ वरी ॿिया राजा जीअं चंद्रगुप्त मौर्य त हुननि बि मोर्य धर्म जी स्थापना कई काफ़ी सुठा योद्धा हुआ ऐं सुठा स राजा हुआ ऐं उनखां पोइ मुगल शासन आहियो त हुनमें अकबर अकबर बि राजा ॾाढो सुठो राजा हुओ ऐं हुननि बि भारत लाइ ॾाढो कुझु कयो ऐं इहा लाल क़िलो ठाहिरायो उहा अॼुकल्ह एतिरो प्रसिद्ध आहे माण्हू जॻहि जॻहि ते अचनि था ॾिसणु हुनखे ऐं हुनखां पोइ हिकड़ो शाहजाह राजा हुओ उन बि हो बि ॾाढो सुठो राजा हुओ त हुन पांजी राणीअ जी यादि में ऐं हिकिड़ो ताज ताजमहल ठाहिरायो त उहा त एतिरो सुहिणो ताजमहल ठाहिराई कि देश विदेश मां माण्हू ईंदा आहिनि हुनखे ॾिसण लाइ मां हिन ॻाल्हि इतिहास जे बारे में ॾाढो सुठो मूंखे इहो लॻंदो आहे भारत में जे जेको इहे राजा ठाहिरायो आहे कयो आहे त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे